हॅं हेलो

अहाँ के बाजै छियै ओ बीनु देवी ठीक छै प्रणाम प्रणाम बिनु देवी हॅं कहिऔ कोन काजसँ अहाँ फोन कएलहुॅं हँ हुँ हुँ हुँ हँ तऽ सुनिऔ ने सुनिऔ हमरा जे छै हम तऽ फुलके करै छी दोकान सहीमे मगर हमरा जे छै लगन पाती बहुत छै आइ हमरा पॉंच पॉंच टा लगन छै बुझलियै हमरा पास ने पट फुल नहि यऽ तऽ दूये टा गाड़ी सजाबय वाला फुल दऽ सकै छी हमरा पास मे ओते फुल आइ नइ भऽ सकत अहि लऽ कऽ जे हमरा ढ़ेरिके अहाँके से लग्न पाती बहुत करगर छै आजुका हमर बुझलियै तऽ ओहि लए कऽ हम अहाँकेॅं दूये टा फुल देब अगर गेंदा लेबै अहाँ तऽ हम कमल फुल छाॅंटि देब अगर रजनीगन्धा लेबै तऽ हम गुलाब देब हम अहाँकेॅं आधा किलो एक किलो फूल दऽ सकै छी ओहिमे अहाँ डिसाइड करिऔ कोन कोन फूल लेबै हमरा पासमे ओते फूल नहि भऽ सकत देखिऔ हमरा अहाँ कोन फूल लेबै से कहू पहिने

देखिऔ हमरा पासमे जे छै ने प्रबंध कमे यऽ अहाँकेॅं जे हम छै खाली रजनीगंधा फूल देब आओर गुलाब फूल देब ठीक छै आओर गेंदा फूल देब आओर फूल नहि दऽ सकब अहाँ हमरा क्षमा करु एहि लए कऽ हमरा पासमे आदमी नहि छै आदमीके आभाव छै अहाँकेॅं कहूना अहाँकेॅं मैनेज करैये पड़त बुझलियै दीदी अच्छा ठीक छै अहाँ एते जे हमरा कहै छी अहाँ बहुत एथी कए रहल छी बहुत हमरा विनती करै छी कखनो धरि ठीके छै हम अहाँकेँ व्यवस्था कऽ दै छी की करबै ठीक छै अहाँ ककरो भेज दिऔ हम जे छै से अहाँकेॅं फूल दऽ देब ठीक छै हमरा पासमे आदमी नहि छै ठीक छै अहाँ भेज दिऔ आदमीके हम अहाँकेॅं दऽ देब